आज एक विद्यार्थी होने के नाते मेरी सबसे बड़ी ताकत यही होगी कि मैं अपने शिक्षा के बल पर इस समाज को एक अच्छी दिशा दे पाऊँ और अच्छे अपने नतीजों से युवाओं को मार्गदर्शन कर पाऊँ तो मेरी बहुत बड़ी ताकत होगी और एक कमज़ोरी देखूं तो मेरी कमजोरी ये है कि मैं किसी चीज को सहन करने में ताकत कम है मुझमें मैं जितनी चीज़ों को ज़्यादा इग्नोर करता हूँ मुझे बहुत सी चीज़ें में इग्नोर नहीं कर पाता उसकी वजह से मैं खुद को कभी कभी सहन नही कर पाता उन चीज़ों को तो मुझे गुस्सा भी आ जाता तो मैं कह सकता हूँ वो मुझमें ताकत एक ये है कि मैं अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा पा रहा हूँ ये मेरी ताकत है और उसको एक अच्छी दिशा दे पाऊंगा ये मेरी ताकत है और साथ में कमजोरी मेरी ये है कि मैं उस चीज को सहन नही कर पाता बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है समाज में बहुत से ऐसे काण्ड होते है जिनको मैं देख नहीं पाता न ही तो उसे सहन कर पाता हूँ उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है तो उसको में एक कमजोरी कहना चाहूँगा